मुंहिंजा ॾाॾा ॾाॾी अहिड़ा पढ़ियलु लिखियलु न हुआ छोकी उने ज़माने में कोई न पढ़ंदो न हुओ पहले ज़माने में पढ़ाई जी हेॾी वेल्यू न हुई अॼुकल्ह पढ़ाई जी वेल्यू ॾाढी आहे पहले ज़माने में मुंहिंजो पीउ बि अहिड़ो पढ़ियलु लिखियलु न हुओ पर मुंहिंजी माउ पढ़ी लिखी आहे ग्रेज्यूएट आहे तॾहिं असां बि पढ़ियलु लिखियलु आहियूं असां बि अपनी पढ़ाई कम्पलीट कम्पलीट त करां कयूं मुंहिंजो भाउ मां और अॼुकल्ह बिना पढ़ाई जे कुझु बि न आहे बढ़िया पढ़ाई से बढ़िया नौकिरी मिलंदी आहे हिन लाइ ज़्यादो से ज़्यादा पढ़िणो खपे सुठी नौकिरी लाइ पहिरें पहले ज़माने में माण्हू हेॾो पढ़ाई लाइ सोचंदा न हुआ हिन लाइ कुझु वेल्यू न हुई पढ़ाई जी लेकिन अॼुकल्ह ॾाढी वेल्यू आहे माण्हू सोचंदा आहे पढ़ाई लाइ माण्हू चईंदा छा असांजो ॿार पढ़े बढ़ियो में बढ़ाई पढ़ाई करे नौकिरी मिले बढ़िया और बिना पढ़ाई जे अॼुकल्ह कुझु बि न आहे इन लाइ असां बि पढ़ाई ते ॾाढो ध्यानु ॾींदा आयूं पढ़ंदा आहियूं मां बि टीचींग कॉर्स कॉर्स करे करंदी करंदी आहियां मुंहिंजो भाउ बि कोडींग को कोर्स करंदो आहे मां बि ट्यूशन पढ़ाईंदी आहियां ॿारनि खे उन्हनि खे बि सिखाईंदी आहियां पढ़ाई जी वेल्यू इन लाइ अॼुकल्ह पढ़िणो खपे सभी को सभी खे पढ़िणो खपे पढ़ाई जी वेल्यू सम्झणी खपे फ्यूचर जे लाइ कमु ईंदी आहे असांखे पढ़ाई ॾाढी और असांखे पढ़ाई कभी छॾिणी न खपे शादी जे बाद बि और हर जॻहि पढ़ाई जी वेल्यू ॾाढी आहे चाहे असां ॿाहिरि त वञा काॾे बि वञा असां काॾे बि वञू पढ़ाई जी वेल्यू ॾाढी आहे असंजे खेत्र में बिना पढ़ाई जे कुझु बि न आहे सभिनि खे पढ़िणो खपे पढ़ाइणो खपे घरवालो ऐं अपने घरवारनि खे भाउ भेण गॾु